किसान अगर मुर्गा पालनके विचार अगर कऽ रहल छथि तऽ हुनका सबसँ पहिले जगहके सुरक्षित कऽ लेबऽके चाही ओकरा भरबा लेबऽके चाही ओकर बाद ओइपर जे छै से फार्म ओ बनाबऽके निर्माण कार्य करथु आओर जहन ओ फर्म निर्माण भऽ जाइ छै तऽ ओइपर जे छै से अहाँ एलबेस्टर रखियौ आओर नहि तऽ तिरपाल या पन्नीके व्यवस्था कयल जाइ छै ओइके उपर खड़ही राखि दियौ जे गरमीके महीनामे जे छै से कम गरमी लगतै या एलबेस्टर रहतै तऽ फुहारा लगा दियौ आओर जे छै से जङ्गली जानवर या कोनो साँप कीड़ासँ बचबाबऽके लेल चारू तरफ फर्मके लोहाके जाली लगा दियौ आओर ओइपर जे छै से एगो प्लास्टिकके पूरा कवर सेहो लगा दियौ जाहिसँ की हेतै तऽ मुर्गीके छै से हवासँ सेहो अबैत रहतै आओर ओ शामके टाइममे ओ बन्द सेहो भऽ जाइके चाही लाइटके पर्याप्त सुविधा दियौ आओर गरमीमे पङ्खा चाही कूलर चाही बड़का बड़का ओइमे आओर ठण्डीमे जे छै से ओइमे हीटर लगाउ गरम बॉलके यूज करियौ दू सए वाट तीन सए वाटके हैलोजन लगबियौ ओइके एकदम तापमान कम नहि होबाके चाही आओर जहने तापमान अगर कम भेल तऽ समझि लिऽ की मुर्गा जे छै से मरनाइ चालू भऽ जाइ छै बुझलियै ओनाहिते गरमीमे होइ छै अगर अहाँ उचित हवा नहि देलियै हँ आओर ओ गरमीसँ जादा मुर्गा परेशान भऽ गेलै तऽ मोर्टलिटी बढ़ि जाइ छै ओइमे ओइके लेल किसानके उचित सलाह लेबऽके चाही आओर उचित सलाहके अनुसार दबाइ देबऽके चाही आओर समय समयपर जाँच करऽके चाही जे कि समस्या छै तऽ मुर्गा पालबवला किसानके पहिले अइ सबके जे छै से बहुत बढ़िआँसँ जानकारी निकालि लेबऽके चाही ओकर बादे ओइमे घुसऽके चाही आओर जे नया नबेला सब छथि ओ बिना विचार केनहें ओइमे घुसि जाइ छथि आओर बादमे माथापर हाथ धऽके बैसै छथि तऽ ओइके लेल पहिले ओइके ट्रेनिंग लियौ ओइके केना पालन कयल जाइ छै ने ओइपर विचार करियौ कोनो चीज करऽसँ पहिले ओइके जानकारी भेनाइ बहुत जरूरी छै आइ जगह जगह क्षेत्रमे देखै छियै स्वरोजगारके लेल लोक मुर्गाके फार्म बना रहल छै लोक कमाओ रहल छथिन बहुत पैसा किछु किछु आदमी छथिन जिनका नहि भऽ पबै छनि तऽ हुनका लॉसो होइ छनि घाटो भऽ जाइ छनि लेकिन बढ़िआँसँ अगर कोनो काम कयल जाइ तऽ ओइमे लॉस नहि हेतै तऽ एनाहिते किसान अगर चाहत तऽ मुर्गा पालन कऽ सकै छथि